आं जाबाय आसाम स्टेटनि सिङाव थानाय मोनसे डिस्ट्रिक बिनि मुङा जाबा अदालगुरि अदालगुरिया जोबोर समायना एयाव गोबां जायगाफोर दङ थाबायनो जेरै खाथिनिनो होन्नाय मोनसे जायगा भैरबकन्ध' होनो बे बे टाउननिफ्राय टुइनटिटु टुइनटिफाइभ किल'मिटारफोर जागोन आरो बारा गोजान नङा बे जि लामायाबो जोबोर समायना जि हाजो हालाफोर दं जि नायनो सो सोमोनांथाव आरो बेयाव जि मानसिफोर थायो बाराद्रायानो बर'फोर खाथि खालाफोरनि आरो बे भैरबखन्ध'आव जि पिकनिक स्पट दङ जिआव जि सिजोन थायो सिजोन जानुवारि डिसिम्बर फेब्रुवारिफोराव जि टाइम थाबा मानसिफोरा पिकनिक जाफैयो बे पिकनिक स्पर्टआव

मोनसे दैसा दङ समायना आरो साफा दै हाइयो बिनिफ्राइ आरो बे भैरबकन्ध'निफ्रायनो अरुणाचल आरो भुटाना खाथिनो जायो बिथिं थांनो हायो आरो बेल' नङा आरो जोंनि गामिनिफ्राय जि एसेल' गोजाननिफ्राय थांनानै मोनसे जायगा होनो दाउजें बिथिंबो भुटान बर्डारानो जायो बे जायगा जोबोर समायना सिगाङाव गोबां मानसिफ्रा मिथियामोन दानिया मानसिफोरा मिथिजोब्बाय मानसिफोरा हाइयो आरो जि समायना जायगाफोरखो आरो जायगाफोरखौ नायफाइयो एयाव खाथि खालानिफोरा गस्ला सुफैयो दुगै फायो आरो नांगौ बुस्टुफोर जि बन गोरानफोर थायो बेखौ लांफाइयो

बेराद समायना जायगाफोरा आरो बेल' नङा आरो दंसोयो आं गासैखौबो मिथिला आरो दा मोनसे टाउन खाथियावनो मोनसे पार्क खुलिदों जि पार्कआव नोङो हायनानै हे वाक खालामनो हायो जे नोङो फिसखौ इन्जय खालामनो हायो जे मोजां जायगा दङ बेयाव जनानै नोङो जि मोजां बिबार समायना बिबारफोरखो नायनानै जि जनानै आरामसे थाबाय थानो हायो आरो लोगोफोरजों हाइनो हायो जे कापोलसफोरबो हाइयो गथ'फोर गेलेनो हाइयो आरो बेयाव रेस्ट'रेन्टफोर दङ रेस्ट'रेन्टनाव जनानै जे टाइमखौ इन्जय खालामनो हायो आरो अदालगुरि टावनआबो स समायना एयाव थाबायनो गस्लाफोर गस्लाफोर बायनो आरो जाग्राफोर जानो गासैखौबो मोनो आरो जि मानसिफोर दङ अदालगुरिनि मानसिफोराबो गोबां सामायना आरो बुरजा दङ